لاک ڈاؤن میں میں نے بریانی پکانے کی ہریس ہریس بنانے کی باربیکیو کرنے کی گری چکن کوفتے اور کڑھائی چکن بنانے کی اور تہاری بنانے کی اور براؤنز بنانے کی مچھی بنانے کی چائے بنانے کی اور مختلف چیزیں جیسے نیمبو پانی بہت بہت چیزیں سیکھی ہیں لاک ڈاؤن